مہاراشٹر میں نجی تعلیم کے آپشنس موجود ہیں جیسے کہ اسکول کالجز یونیورسٹیز اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹرس یہ انسٹیٹیوشنس اسٹوڈنس کو مخالف علمی اور ہنرمندی میں تربیت دینے کا مقصد رکھتے ہیں عوامی تعلیم جیسے سرکاری اسکول اور کالجز میں دیا جاتا ہے معیار لاگت اور رسائی کے لیے آج سے نجی تعلیم سے مخالف ہو سکتی ہے عوامی تعلیم سرکاری طور پر پربندھت ہوتی ہے اور عام طور پر کم فیس پر اپلبدھ ہوتی ہے موجود ہوتی ہے اس سے زیادہ بچوں کو مخالف رغبت صرف شامل ہونے کا موقع ملتا ہے نجی تعلیم کی تعریف سے معاملوں میں معیار لاگت اور رسائی زیادہ ہو سکتی ہے لیکن یہ ادھکتر مختلف مختف طرح کے کورس اور فیسیلیٹیز پرووائڈ کرتی ہے جو کہ بچوں کو اپنے کریئر اور ہنرمندی میں بہتر تیاری اور سجھاؤ دیتی ہے مہاراشٹر میں نجی اور عوامی تعلیم دونوں ایک دوسرے کے مقابلہ میں اہم ہے عوامی تعلیم سا ماجک استہما کے طبقت کو شامل کرنے میں مدد کرتی ہے جب کہ نجی تعلیم زیادہ تیاری اور فلیکزبیلیٹی ظاہر کرتی ہے لوگ اپنی پسند اور مقصد کے مطابق اس بیچ میں چن سکتے ہیں یہ ان کی رائے ہوتی ہے